وعلیکم السلام جی میں ڈاکٹر اکمل بول رہا ہوں بتائیے جی جی

ہاں اچھا بخار تو نہیں ہے او اچھا بخار میں ٹھنڈ لگ کے بخار آتی ہے اچھا تو پنکھا چلا کے سوتے ہیں آپ اچھا تو تو اچھا ٹھیک ہے تو دھیمی اسپیڈ پہ چلا کے سوتے ہیں تو کچھ اوڑھ کے سوتے ہیں یا نہیں اچھا ٹھیک ہے تو اچھا تو ویسے آپ کو پنکھا نہیں چلانا چاہیے اب موسم کافی سردی والا آ چکا ہے تو آپ پنکھا نا چلائیں اور اور اچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے سوئیں اور ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں یہ یہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اور آپ نے کچھ ٹھنڈی چیز تو نہیں کھائی او لگتا ہے اسی اسی کا اثر دکھا ہے او اس وجہ سے آپ کی طبیعت بخار اور کھانسی وغیرہ آپ کو ہو گیا ہے ہاں تو آپ میری کلینک پہ آ جائیے میری اکمل کلینک کر کے نام ہے جیون گڑھ میں میں نو بجے سے لے کے شام سات سات ساڑھے سات لیٹے اہاں

جی جی جی بالکل رہوں گا میں تین دن کے آپ تین کے اندر آئیں گے تین دن کے اندر میں میں کہیں نہیں جا رہا ہوں آپ کو میں بالکل ملوں گا نہیں اس کے سمٹمس نہیں ہیں یہ نارمل سردی زکام ہے اور آپ کو میں کچھ دوا دے لکھ دوں گا آپ ان کو دکان سے وہ میڈیکل شاپ سے لے لیجیے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاء اللہ وعلیکم السلام